हाँ मैंने योगा किया है जैसे कि हम योग अभ्यास के बाद बेहतर मानसिक स्वास्थ्य भी निरंतर रूप से पा लेते थे और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का भी बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रहता था और हमारा अनुभव कहता है कि शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है इसलिए हम सभी से बोलते हैं कि योग और योगा आसन किया करो जिससे शरीर एकदम स्वास्थ्य और अच्छा तंदुरुस्त रहे और उसमें शरीर में बहुत ही ताकत बन जाए और हमारे दैनिक जीवन में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है और हमको बहुत ही इससे क्या कि हमको संग शांति भी प्रदान होती है हमारे शरीर के अंदर बहुत अच्छी शांति प्रदान होती है बेहतर भावनाएं भी हमको मिलती हैं इनसे और हमको योग करने से हमको सहनशक्ति भी हमारे शरीर के अंदर काफ़ी तरीके की याद आती है क्यों क्या मतलब है किसी से कुछ झगड़ा करो और ये वैसी स्वास्थ्य हमारा शारीरिक स्वास्थ्य योग करने से योग अभ्यास करने से बहुत ही अच्छा सरल और अच्छा बना रहता है